हाँ जी भैया मैं ये पूछ रही थी मुझे सिंधीकेम बस स्टैंड जाना है आप कितना टाइम लगेगा आपको आने में और कब तक आ जाओगे आप भैया जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करो क्योंकि मुझे निकलना है तो आप मुझे बताओ आप कितनी जल्दी आ सकते हो जल्दी से जल्दी आओ और आप मुझे बताओ हाँ मुझे सिंधीकेम बस स्टैंड पहुँचना है ओर समय से पहुँचना है भैया तो आप लेट मत करना है न हाँ जल्दी आओ आप है न थोड़ा अगर जितना जल्दी आ सकते हो आप उतना जल्दी आने की कोशिश करो क्योंकि मुझे समय से पहुँचना है वहाँ पर